ہاں میں پورٹریٹ کے بارے میں اگر آپ کو بتا دوں تو مجھے دراصل فوٹوگرافی میں بہت پسند ہے اور میں ہمیشہ جب فون چلاتا ہوں تو میں سب سے پہلے میں اس کا کیا کہتے ہیں کیمرہ ہی دیکھتا ہوں کیونکہ مجھے جو ہے ہر جگہ فوٹو کلک کرنے کا بہت شوق ہے اور اور پورٹریٹ میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اب جیسے کہ کیا کہتے ہیں کبھی کبھار میں نے فون کیمرہ بھی یوز کیا ہے تو کیمرے میں بھی جب میں فوٹو لیتا ہوں تو بہت اچھے آتے ہیں کلیئرٹی آتی ہے اور کافی پورٹریٹ سا آتا ہے پیچھے کا کیوںکہ اس کے لیے فوکس کرنا پڑتا ہے اور سب سے پہلے بات یہ ہوتی ہے اگر کیمرے سے آپ فوٹو لے رہے ہو یا فون سے فوٹو لے رہے ہو تو سب سے پہلے ڈپینڈ کرتا ہے آپ جگہ کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہو آپ جیسے کسی اچھے گرین گارڈن میں کھڑے ہوئے ہو یا پھر آپ پہاڑی ایریے میں ہو تو آپ کو وہاں پہ کیا کہتے ہیں فوٹو لینے میں اچھا لگتا ہے اور وہاں اچھے فوٹو آتے ہیں اب آپ کہیں بھیڑ والے ایریے میں کھڑے ہوئے ہو اور کوڑے ووڑا ہے کہیں پہ وہاں پہ آپ کھڑے ہو تو وہاں فوٹو لینے کا کوئی مزہ نہیں ہے اور وہاں فوٹو بے کار آئیں گے تو سب سے پہلے ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کو جگہ جہاں فوٹو کھچوا رہے ہو جگہ اچھی ہونی چاہیے اور وہاں فوٹو آپ کا اچھا آئے گا اور اس کے لیے ہمیں کیا کہتے ہیں پورٹریٹ کا پہلے لوکیشن دیکھنی پڑتی ہے اور کبھی کبھار ہمیں فون ہینڈ کا بھی یوز کرنا پڑتا ہے فون کو رکھنے کے لیے تو یہ سب اس میں ہوتے ہیں اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں یہ پورٹریٹ فوٹو جو ہے اچھا آتا ہے